हांव एक गरीब कुटुंबातले तर म्हाका दिसता म्हाज्या भावान खूब शिकोन कोणी डॉक्टर इंजिनियर कसली पदवी मेळोन आमचे कुटुंबाचो किंवा म्हाज्या आव मम्मी पापाक तेणी आदार दिवचो अशें म्हाका दिसता कित्याक म्हाज्या आई पापान खूब खूब कश्ट करूं करून आमकां शिकयल्ले आसा सो ते कश्टाचे फळ तेंका मेळपाकूच जाय तेका लागून म्हाका दिसता की म्हाज्या भावान शिक्षणा खातीर खूब खूब कश्ट घेवचे कारण तो जर कश्ट घेयना म्हाज्या आवय बापान कश्ट घेतल्या ते फुकोट वयतले आनी तेंची ती उदास जातली ते म्हाजे कडेन पोवपाक जायना त्या खातीर हांव तर म्हाज्या भावाक खूब खूब शिकचे हे खातीर तें तेका सदांच सात दिता कितें कळना तेका एनी टायम तेका मदत करता सो हेंच कारण की म्हाज्या भावांन खूब शिकोन एक खंयची तरी बरी पदवी मेळोवची